भारत देशु ॾाढो वॾो देशु आहे हिते हिते सुठियूं सुठियूं पर्व ऊं मल्हाईंदा आहियूं जीअं त हिते त्योहार सुठा म कंदा आहियूं ऐं लटा बि सुठा पाईंदा आहियूं ऐं पाठ पाठ भॻवान जी पूॼा सुठी कंदा आहियूं जींअ त चेटी चेटी चंडु थींदो आहे अमृत वेले अखंड जोति ॿरंदी आहे मंझंदि जो सत्संगु पाठु थींदो आहे ऐं शाम जो बि रात जो सत्संगु ऐं पलव पवंदा ऐं नचंदा टुपंदा आहिनि जीअं त ॾियारीअ जे ॾिणु सॼो ॾींहुं सफ़ाई करे राति जो लक्ष्मी माता जी पूॼा कंदा आहियूं पोइ व्रतु छोरींदा आयूं नन्ढी सातम बि बि जीअं त महिराज वटि वञी करे महिराज पा महिराज पूॼाईंदो आहे वॾी सातम नन्ढी सातम लाखिरो पाखि लंघे प्यासे पार ॿिए ॾींहुं आठम ॾींहुं घुमण हलिया वेंदा आहिनि जीअं त होलीअ जो ॾिणु सुबुह जो रंग रोग हणी शाम जो बग़ीचनि में घुमण हलिया वेंदा आहिनि शिव जे मेले ते ॾाढी गर्दी थींदी आहे तॾहिं बि किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहियूं ऐं गॾिजी करे मेले ते घुमण हलिया वेंदा आहियूं असांजूं इहे परम्पराऊं असांजे देशु अल इनकरे अलॻि आहे उते परम्पराऊं अमानातूं कोन आहिनि इनकरे भारत देशु अलॻि आहे